میرے بچپن کی یادوں میں سے کچھ یادیں جب میرے علاقے میں سیلاب کا موسم آتا تھا کتنا ہی حسین نظارہ ہوتا تھا اپنی ہم جولیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر اور امی ابو سے جھوٹ بول کر گھر سے بہت دور سیلاب دیکھنے جانا اور پھر تیراکی کرنا اور ایک دوسرے کو بھگانا اور پھر واپسی پر والدین کی ڈانٹ اس کا تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے آم کے موسم میں باغیچے میں کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھنا اور آم توڑ کر کھانا جھولا جھولنا اگر کہیں سے کچھ گرنے کی آواز آئے تو ڈوڑ کر اس کی طرف بھاگنا آم گرا آم گرا کی آواز چاروں طرف گونج اٹھتی اور ہم ایک دوسرے سے چھین چھپٹ کر آم کھاتے جیسے ہی اپی کی آواز آتی بچوں دو بج گیا پڑھنے نہیں جانا اس وقت کا منظر کیا ہی عجیب ہوتا تھا نہ جھولے کا خیال نا آم کا جلدی سے گھر کی طرف بھاگنا اور منھ ہاتھ دھل کر کھانا کھائے بغیر بیگ اٹھا کر مدرسہ جانا پھر جلدی جلدی سبق سنا کر استاد سے جھوٹ بول کر چھٹی لے کر کھانا کھانے جانا اور اس طرح بہت ساری یادیں ہیں جو بچپن سے وابستہ ہیں اب بھی وہ سب گذرے ہوئے پل یاد آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پھر سے وہی بچپن مل جائے اور وقت وہیں تھم جائے کاش ایسا ممکن ہوتا ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو ڈوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو